हे चिकले स्पोर्ट्स ग्रावंडाचेर म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गोवा चिकले स्टेडियम आहा थंय आमच्या भुरग्यां खातीर थंय क्रिकेटीचे क्लासीस चलता कोचिंग चलता थंय थंय तीन नेट्स आसात मागीर तिलक मैदानाचेर चॅस क्लासी चालू आसता परत मागीर ते फुटबॉलाचे वेगळेवेगळे कोच आपले स्पेशल ट्रेनींग्स घेत दितात थंय रविंद्र भवन वास्को थंय चॅस क्लासी चालू आसता परत मागीर जुवारीनगर सरकारी शाळेचें जो मैदान आहा थंय स्क्वे मार्शल आर्ट्स स्क्वे मार्शल आर्ट्साची ट्रेनींग दितात पर सांकवाळे शांतादुर्गा हायस्कुलाच्या हॉलान चॅसाची ट्रेनींग मेयटा फुटसॉल ग्रावंडाचेर फुटसोला फुटसॉलाचे कोच ट्रेनींग दिता परत मागीर एम ई एस कॉलेजी कडेन प्रायवेट क्लासीस घेता टायकंडाच्यो मागीर चिकले आतां एक न्यू बॉक्सींग एरिना ओपन जाला थंय तुका बॉक्सिंगाचे कोचिंग मेळटा